यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमे एतना सफाइ नहि होइ छै अच्छा कचरा एन्ने फेकल ओन्ने फेकल आओर जब अस्पताल जाइ छियै तब एतना लम्बा चौड़ा लाइन लगै छै आओर उहोमे अस्पतालोमे भी बहुत कचरा छै एतना साफ सुथरा भी नहि लागै छै तऽ हमरासबके तऽ कनी साफ सुथरा रहतै तऽ आओर नीक लगतै ने तऽ वही साफ सुथरा नहि करै छै तऽ वही ग्रामीण क्षेत्रमे ने दिक्कत छै आओर बहुत लम्बा चौड़ा हॉस्पिटलमे लाइन लागलहुँ तब दवाइ मिलल एतै लाइन लागलहुँ तब ओतय किछु दूर जाइके दवाई मिलल फेर डॉक्टरसँ देखेलहुँ फेर डॉक्टर लिखिके देलक रिपोर्ट तऽ बाहरसँ जाके अपना जाँच कराउ अपन पाइ लगाके अपना खर्च करिके आओर फेर तकरा बाद डॉक्टर लग आउ तऽ किछु सरकारी दवाई देत किछु प्राइवेट दवाई देत तऽ हमसब तऽ ओहिसब देखै छियै तऽ हमसब की करि सकै छियै हमरसबके तऽ वशके बात छै नहि तऽ उ तऽ ग्रामीण क्षेत्रके ने दिक्कत छै ग्रामीण क्षेत्र हमरलोगके सफाइ नहि करै छै आओर ग्रामीण क्षेत्र ने इतना नम्बरमे हमरालोगके खड़ा करि दै छै तऽ एतना ही